ہمارے علاقے میں ان کھلاڑیوں کے لیے بال کی یہ سہولیات ہیں کہ اگر یہ کھیل کھیلتے ہوئے زخمی ہو جاتے ہیں یا پھر یا پھر شہادت شہادت ہو جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں اور وہ زخمی ہو جاتے ہیں تو پہلے ان کو علاج کروایا جاتا ہے اگر علاج کروانے کے دوران اگر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کو جو ہے پراپر اس پہ یعنی کہ اس کے اوپر علاج کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے اور اسے علاج کروایا جاتا ہے پورے روپ سے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے اگر وہ کچھ بائی چانس ویسا ایکسیڈینٹ ہوتا ہے جس سے اس کی اگر موت ہو جاتی ہے تو یہ بڑی دکھ کی بات ہے اور وہ کیا کر سکتے جان تو دے نہیں سکتے ہیں تو وہ ایک طرح سے پریوار کو ایک آرتھک یہ دیتے ہیں پیسہ دے کے آرتھک سہایتا کر دیتے ہیں جس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر والوں کو کچھ آرتھک استتھی صحیح ہو جاتا ہے ایسے تو وہ اپنے گھر کا ایک یہ رہتا ہے چراغ رہتا ہے جان تو کیا ہے جان تو کوئی دے نہیں سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جان لینے اور دینے کا ادھیکار صرف اسی کے پاس ہے باقی اور کوئی مائی کا لال کے پاس تو ہے نہیں کہ یہی سہولیات دیے جاتے ہیں اور جو جو ٹیم جو کھیل کا جو بورڈ ممبر ہوتا ہے جو کھیل کا ممبر ہوتا ہے وہ یہ سب دیکھتے ہیں کہ کون کس طرح صحیح پہلے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کھیل کو پہلے اچھا سے کروایا جائے جس میں کہ کسی کو کوئی نقصان نہ ہو نہ ہی جان نہ مال کی ہانی ہو تو یہ سب دیکھتے ہوئے کھیل کو کھلوایا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اپنے من سے کون سا بھی کھیل کھلوا دیا ہے کہ نہ ہی اس میں اور سمجھ لو کوئی پیک گراؤنڈ میں کھیل چل رہا وہاں آگ لگ جائے تو بچنے کی کیا سہولیت ہے وہاں پہ ایک پہلے سویدھا کرنا پڑے گا تب تو اس میں ہوگا